हैलो नमस्ते भइया बस ठीक तुस सनाओ अ सनाओ म्हाराज अच्छा अस म्हाराज ध्याड़ी लग्गे दे चौथ करगे म्हाराज चौथ आं परसों में सौह्रेआं दे जाना आं आं आना म्हाराज में परसों शामीं आई जाना एह् केह् होया भाभी मेरी आ मामें दे मुढ़ै गी बच्चा होई गेदा हा में उसगी मिलनै गी जाना में अट्ठ सौ रपेआ ध्याड़ी लैनी ऐ गल्ल सिद्धी ऐ चलो इक्क करेओ तुस अपने साढ़े सत्त सौ रपेआ देई ओड़ेओ होर सनाओ होर घर सारे ठीक भाभी ठीक नी भरजाई ठीक नी बिल्कुल बिल्कुल तां मतलब सुझा करदे तां नाम बनाए दा ठीक ऐ फिर